السلام علیکم کیا میں الحمد للہ ریسٹورینٹ کے مینیجر سے بات کر سکتا ہوں اچھا آپ ہی ہیں جی مینیجر صاحب پوچھنا یہ تھا کہ میں چودہ اگست کی رات بارہ بجے ایک میز محفوظ کرانا چاہ رہا ہوں چھ آدمی کا کیا اس کے لئے میز مہیا کرا سکتے ہیں آپ مجھے جی چھ آدمی کا چاہیے اور اور اس پہ آفر کیا ہے میز پہلے کا پہلے محفوظ کرانے کے لئے کچھ آفرس ہے

جی جی اچھا تو آپ کا جو ریسٹورینٹ ہے وہ کب تک رہیں گا کھلا کیونکہ میں پندرہ اگست کا جشن منانا چاہ رہا ہوں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تو آپ کے پاس کچھ آفرس ہے بول کے سنا تھا میں پہلے کا پہلے میز محفوظ کرانے پر اگر ایسا آفر ہے تو پھر میں اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں آپ اگر میرے کو تفصیل بتائے تو ان شاء اللہ چودہ اگست رات دس بجے سے میں تقریباً بارہ ایک بجے تک کے لئے محفوظ کرانا چاہ رہا ہوں اچھا جی تو یہ میں بک کرانے کے لئے آن لائن بک کرا سکتا ہوں یا پھر میرے کو بنفسِ نفیس وہیں پر آنا پڑے گا میرے کو آکر بک کرانا پڑے گا کیا میں یہیں سے بک کرا لے سکتا ہوں جی اچھی بات ہے ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو پھر آپ میرا آرڈر بک کر لیجئے نا چھ آدمی کے لئے چودہ اگست رات دس بجے کا میز محفوظ کر لیجیے شکریہ جناب شکریہ شکریہ اللہ حافظ